नमस्ते

हाँ हाँ बोलिए पैंट सर्ट इसक्ल्ट सर्ट सूट सलवार भी होय सिला देते हैं सिल लेते हैं हाँ यूनिफॉर्म तो सिला जाएगा टाई बेल्ट के एक लोग बचा क्या उनसे कहना पड़ेगा

हाँ सिल देंगे तो वैसे तो सिलते हैं दो सौ सर्ट पै सर्ट पेंट का पर अब तो आप बता रहीं कि ढाई सौ बच्चे हैं तो उसमें कम कर देंगे नहीं आप कलर बता दीजिएगा तो फिर हम सिलवा देंगे गे

नहीं तो हम अब जब इतने सारे बच्चों का कर रही हैं तो हम पच्चीस परसेंट आफ कर देंगे ठीक है आप कलर बता दीजिए उस हिसाब से हम आपका ड्रेस सिल देंगे कब तक चाहिए

हाँ तब थोड़ा सा महंगा हो सकता है क्यूँकि कपड़े का रेट भी मेरे तरफ़ से लगाना है ना और सिलना भी है तो थोड़ा बढ़ जा सकता है पैसा आपका मुझे लगा कि बस लेने का और खरीद सिलने का तो बता दिए हैं अब कपड़ा खरीदने का अब जब सिला जाएगा तब बता देंगे जितने हिसाब से लगेंगे बच्चों के आप जो उन लोगों का नाप लेकर बता दीजिएगा

ठीक नमस्ते नमस्ते